असांजे इलाइक़े में नथी झील आहे थोरो ई किलोमीटर ते मांडवी शहर में नदी जी पर्यटन स्थान आहे उन्हनि जी सरकार ॾाढी सुठी देखरेख रखंदी आहे ऐं उते चङाई असांजा माण्हू सभु वेंदा आहिनि इंजॉय कंदा आहिनि बोटिंग बि कंदा आहिनि ऐं फ़िशिंग वारा माण्हू फ़िशिंग जो बि कंदा आहिनि त उते ॾाढो सुठो हूंदो आहे अहिड़ी त घणी झीलूं आहिनि पर असांजे पासे में जेकी मांडवी में आहे ॾाढी सुठी आहे ऐं हिन पासे शींहं जे पासे में बि आहे उते बि माण्हू चङा वेंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठी झील आहे उन्हनि जी बि हिते जी नगर पालिका ध्यानु रखंदी आहे ऐं पर हुते खाली बोटिंग थींदी आहे फ़िशिंग कोन थींदी आहे त उहो बि ॾाढो सुठो आहे अहिड़ा घणई इलाइक़ा आहिनि पर असांजे हिन पासे ॿ टे आहिनि जेके मां तव्हां खे ॿुधायां